म्हज्यो सगळ्यां वन आवडीची बायक म्हणल्यार इलॅक्ट्रीक बायक आनी ती म्हजी सपन सपनांतली बायक जावन आसली पयले सुवातेर इलॅक्ट्रीक बायक म्हाका खूब आवडटा कित्याक ताका पेट्रोल लागना पेट्रोल इतलें म्हारग जालां की सगले पयशे भोंवडेकान वयतना पेट्रोलाकूच लागतात इलॅक्ट्रीक बायक इतली वेवस्थीत आनी सवाय पडटा की एक पावट चार्ज केली आनी ते तूं सगळें मडगांव पणजे भोंवून येता तशेंच इलॅक्ट्रीक बायकाक वोल्टेज इतली लागना की घरांतल्यानीय तुवेन ती चार्ज करची पडटा हाका लागून म्हाका इलॅक्ट्रीक बायक खुबूच आवडटा आनी हांव सगळ्यां कडेन मागतां की तांणी इलॅक्ट्रीक बायक घेवची म्हूण